हमरा अइठाँ जे भी पाहुन आबै छै दू दिन तीन दिन ठहरै छै तऽ ओकरा घुमाय देलौं जेना पूरण देवी मन्दिर छै ओतय घुमाय देलौं सिटी छै सिटी मे पानी बहै छै धार छै ऊ देखाय देलौं घुमाय देलौं आ पार्क छै ध्रुप उद्यान पार्क बनेलकैए अखन नीक भए गेलैए अच्छा लागै छै मुख्यमन्त्री बढ़िया करलकै ओकरा देखै देखै जोग छै ऊ सब जगह घुमाबै लऽ लए जाइ छियै ध्रुप उद्यान छै ओतय घुमाबै लऽ लए जाइ छियै नेभालाल चौकपर हमरा सबकऽ नजदीक छै ओतय एकटा पार्क बनल छै ओतय घुमाय दै छियै अपन जतय जतय मन्दिर सब छै नीक नीक ओतय ओतय घुमाय देलौं बनमनखीमे छै मन्दिर धीमामे छै मन्दिर धीमामे धीमा धीमेश्वर धाम छै महादेवके मन्दिर ओ सब घुमाय देलौं एतय जतय जतय जे छै अपन घुमाय देलौं देखै जोग जे सब छै बगलमे हमरा सबकऽ हरगा माता अस्थान अथी माता अस्थान छै कामख्या माँ मन्दिर छै ई सब देखाय देलौं